बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बर'फोरनि जामुंनि नेमखान्थि सोमोन्दोफोरानो जाबाय फुंनि टाइमाव सिखारनानै नोङो दुगैनानै अरदाब लिरस्रांनानै मानानै ओंखाम ओंख्रै सङोमोन आरो ओंखाम संग्रा न'वाव सेन्देल खुनानै हाबनांगौमोन ओंखाम जानाय टाइम आवबो सेन्देल खुनानै जानांगौमोन आरो जोंहा बर'नि नेमखान्थि बायदिब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो नेम दंखायो गोथै गोथांनो बावनाय आरो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि ना बेदर संनानै ना बेदर संनायाव हाल्दै होनो मोना थाव होनो मोना ओरैनो संनांगौमोन आगसिजों एरनांगौ आरो गासिबो बेदर ओंख्रिखौनो थावबो हाल्दैबो होनो मोना ओरैनो एरनांगौमोन आरो ओमफ्राय आगसिजों एरनानै मोनबा आगसिजोंनो हायनानै गोथै गोथांनो होनांगौ बिदिनो जौ होनांगौ दै होनांगौ साहा होनांगौ थांखु बिरि होनांगौ खोलाहा मोखां जानानै बावनांगौ आरो जोंहा गोदोनिफ्राायनो सोलिबोनाय जाहैबाय बे नेमखान्थिखौनो फालिबोयो बिदिनो हाबा हुखा जाबा गोथै गोथांनो बावग्रोयो हायनानै ओमफ्रायसो बेनि उनावसो संख्रै साखियो बावखांनानैसो आरो गोदो जोंहा न'वाव सङोब्ला ओंख्रि मोनहां जाब्ला संख्रि साखिनाया अरदाबाव इसे गारग्रोनानैसो साखियोमोन बेनोसै गोदोनि नेमखान्थि आरो दाबो सोलिगासिनो दं बर'नि नेमखान्थिया